जोंनि बर' सुबुंफोरा गावबागाव न'आव फिसिनाय अमा फिसाखौ फालांगि खालामनानै हाथायफोराव फानो जोंनि जायगायाव गोबां हाथायफोर दङ बे हाथायफोरा सुनिबार सानथिफुर रुनिकाटा आवजार खाजोलगाव टिनालि जों बेफोर जायगायाव फानो फाननायनि नेमखान्थिआनो जादों जों न'निफ्राय गारि रिजार्ब लानानै थाङो बेनिफ्राय जों बेयाव फालांगिफोरनो फानहरो बे फाननानै मोननाय फैसा मोननाय रांखौ जों न'आव जानायनि जाग्रा मुवा खरस बायदि मैगं थायगं बायनानै लाबोयो